हेलो हम तो ऋषभ बोल रहे हैं बेगूसराय से हमको ना हम सुने हैं आप मोबाइल दुकान खोले हुए हैं अपना तो हमको ना सैमसंग गैलक्सी एस टेन लाइट मोबाइल फ़ोन चाहिए था हाँ तो यह उसका दाम कैमरा क्या फंगक्शन है नहीं है वह आप ही ना बताइएगा बताइए अच्छा रियल मी

कलर पर दाम बोलिए ना ब्लैक कलर का कितना दाम पड़ेगा हमको तो पूरा चवालीस हज़ार कि चवालीस हज़ार कुछ तो एक रुपया कम हो तो भैया आप तो बहुत ज़्यादा दाम बोल रहें भैया ई सब दुकानदार बोलता है इसलिए लेकिन आप कुछ तो एक्स्ट्रा माल मार रहें बोलिए ना इतना क्या पैसा ले रहें आप तो अच्छा अरे भैया हमरा ई मोबाइल हमको ई मोबाइल वह आदमी दिला रहा है मात्र चालीस हज़ार में इतना दाम कैसे नहीं होगा भैया आप हद बोलते हैं चालीस हज़ार में नहीं होगा आप कितना तो लाए कितना में हैं इसको ई फ़ोन आप खरीदे कितने में जहाँ से लाए हैं जिस इस्टोर से तो भैया हमको बयालीस दीजिएगा पैंतालीस नहीं साढ़े बयालीस पैंतालीस फिक्स रेट है आपका अच्छा तो भैया आपकी दुकान कहाँ पर है तो पूरी स्थान में है आपूरी स्थान से किधर अच्छा तो बोले भैया आप हमको तैंतालीस नहीं भैया अब थोड़ा छोटा भाई समझकर हमको बयालीस में दे दीजिए ना नहीं भैया हमको तो तब ठीक है आते हैं शॉप पर ही आते हैं